जीअं त असां सिंधी आहियूं ऐं असांजे वॾनि जेके आहिनि माउ पीउ असां जेके हुआ उन्हनि असांखे सिंधी स्कूल में विधो की असांजी सिंधी ॿोली ॿारनि खे बि अचणु खपे ऐं तंहिं टाइम में सिंधी हूंदा बि हुआ स्कूल त ॿार पढ़ण बि वेंदा हुआ हाणे असां बि चाहियूं था त की असांजा ॿार बि सिंधी सिखनि सिंधी पढ़नि उन लाइ असां कॾहिं कॾहिं सिंधी चैनल बि हलाईंदा आहियूं ॿार ॾिसनि घर में बि सिंधी ई ॻाल्हाईंदा आहियूं ऐं असां त रहंदा बि सिंधी कॉलोनी चैंबूर कॉलोनी में कैंप में ई आहियूं जिते सभु सिंधी ई आहिनि भाॼियुनि वारा सिंधी आहिनि नाश्ते वारा सिंधी आहिनि पासे वारा सिंधी आहिनि त असां चाहींदा आहियूं की असां हर हिकु सां सिंधी में ई ॻाल्हायूं भली घर में छो न हुजे त ॿार थोरो कंदा आहिनि त हुननि खे बि हिन करे असां टीवी हलाए ॾींदा आहियूं सिंधी चैनल ख़ैरु असां सां घटि वधि ॻाल्हाइनि ऐटलीस्ट सिंधी चैनल ॾिसी करे त सिंधी ॿोली अॻियां वधे त हिन करे जॾहिं असां भाॼी वठणु वेंदा आहियूं या नाश्तो वठण में सिंधी नाश्ता बि हिते फैमस आहिनि जाम मशहूरु आहिनि मतिलबु त हुननि सां बि असां सिंधी में ई ॻाल्हईंदा आहियूं भई असांखे छा खपे केतिरो खपे कीअं छोकी असी सिंधी लैंग्वेज ॾींहों ॾींहुं घटंदी थी वञे त असां चाहियूं था त असां सिंधी लैंग्वेज बंदि घटंदी न वञे पर वधंदे ॾींहुं हर कोई सिंधी ॼाणे हर कोई सिंधीअ ई वैल्यू करे असांजी मिठिड़ी ॿोली हर कंहिंजे मुंहुं मां निकिरणु खपे